میرے علاقے میں موسم کے حساب سے وسائل نکلتے رہتے ہیں جیسے گرمی کے موسم میں گیہوں نکلتا ہے جس کی کاروبار کی جائے تو اچھا منافع ہوتا ہے اسی کو خرید و فروخت کرنا اس میں کافی فائدہ رہتا ہے اور سردی کے موسم میں دھان اس کا بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے اور اس میں بھی کیا جا پیسہ لگا کر پیسہ کمایا جا سکتا ہے اس کے بعد سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میرے ادھر کٹہر کا پیڑ قبول کا پیڑ یہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا لکڑی زیادہ اچھا ہوتا ہے جیسے کٹہر کے پیڑ سے جو لکڑی نکلتی ہے وہ مکان کے دروازے کے لیے بہت بہترین مانا جاتا ہے تو لکڑی کا کاروبار وہ فرنیچر بنانے میں بھی بہت اہم رول ہوتا ہے اس لکڑی کا وہ لکڑی مضبوط بہت ہوتا ہے اس میں بیماری نہیں لگتی اس لکڑی سے اگر کوئی صوفا یا کوئی کرسی بنایا جائے تو کئی سال چلتا ہے اور اس میں گھمانے پھرانے کی بھی زیادہ دقت نہیں رہتی لکڑی تھوڑا ہلکا ہوتا ہے اس لیے لکڑی کا کاروبار میرے ادھر قدرتی ہے اور بڑا آسان ہے